रनिंग दे बारे च रनिंग रनिंग इक ऐक्स्रसाईज़ ऐ फिजीकल ऐक्स्रसाईज़ मतलव इक बर्जिश जिसा अस डोगरी च बर्जिश आक्खनें होनें आं ओह् ओह्दै च होंदी रनिंग रनिंग होंदी दौड़ दौड़ लाने दा मक्सद मेनली साढ़े डोगरे लोकें दा ते ग्राईं लोकें दा इक्कै होंदा इक ते फिजीकली फिट्ट रवै बंदा ते नंबर दो इक्कै मैकस होंदा साढ़ै भर्थियां शर्थियां होंदियां फोज़ दी भर्थी डिफैंस च जानें आस्तै अस लोग इस चीज़ दी प्रैक्टिस करनें होनें जादा कोला दा जादा जिन्नी प्रैक्टिस होई सकगै उन्नी प्रैकटिस अस इस चीज़ च करनें होने ते रेही गल्ल बाद च रनिंग दी ते रनिंग इत्थें पुछेआ गेआ कि तुस अज तक कोई बल्ब जवाईंन कीता कल्ब ते असैं कोई जवाईन नी कीता अस ग्राईं लोग आं इन्ना सिस्टम साढ़ा नेंई अस सिर्प अपूं गै ग्रांऽ दे मुड़े दस बाहरां मुड़े जेह्ड़े हैन अपूं गै लिंक रोड़ पर हाईवे पर चली जन्ने कदैं कदैं कदैं कदैं साढ़ै साईड़ पर इक नर्सरी ग्राउंड़ ऐ इक उध्दर चली जन्ने होने न्रसरी मतलव इक लाह्का होंदा जित्थें बूह्टे शूह्टे राह्दे लोक जित्थें फारैस्ट लाह्का लाई लैओ जंगली लाह्का उत्थैं असैं ग्राउंड़ बनाए दा उत्थें अस रनिंग शन्ंग करनें होनें उस ग्राउंड़ दै कंडे कंडै इक पानी बगदी नैह्र बगदी बड़ा अच्छा ब्यू ऐ उस जगा दा बड़ा स्हेई ब्यू ऐ अगर जाना होऐ तां साह्नू बड़ा अनंद आंदा अस किन्ना चिर साह्नू बड़ा मज़ा आंदा उत्थें कोई घट्ट कोला दा घट्ट अस चार पंज बज़े चली जन्ने होनें उत्थें ते मज़े कन्ने छे सत्त अट्ठ बज़े घर आने होने ते चार पंज घैंटें जेह्ड़े उत्थें ब्यतीत करनें होनें साह्नू इस चीज़ च बड़ा मज़ा आंदा इस चीज़ दा इक अलग नज़ारा ऐ इद्दर जाईयै सारी जिन्दगी दी टैंशनां भुल्ली जंदियां तुस मन्नी लैओ कि जिन्दगी साढ़ी च घर बड़ी चीजां जिसलै बंदा घर आई जा घर बड़ियां चीजां होंदियां जिन्दगी दी टैंशन नौकरी दी टैंशन भैनां ब्याह् घर बनाना बड़ा किश होंदा अपनी टैंशन अपनी ब्याह् अपना भ्राह् फादर होंदे केईयें दे केईयें दा बड़ा सिस्टम होंदा मां प्यो सब किश दिक्खना बड़ी टैंशनां होंदियां घर बाह्र जाओ बाह्र फ्ही उऐ गल्ल साली कुश घर अपनै बैट्ठे घर बैठे दे तुस तां केह् करा ने तुस कक्ख नी करा ने खा ने पिया ने ते फालतू चीजां सोची जाने ने कालेज़ जा ने तुस उत्थें बी उऐ चीज़ ना पढ़ना माईड़ इयां रौंह्दा कि माईंड़ साढ़ा बिज़ी रौंह्दा टैंशन च रौंह्दा ते जित्थें अस रनिंग करन जन्ने होने नर्सरी दी में गल्ल करा ना उत्थें जाईयै एह् सब चीजां भुल्ली जंदियां सिर्फ नेचर दा नज़ारा लैन्ने होने कुदरतदा नज़ारा लैने होने अस बड़ी अच्छी जगा लगदी मिगी ओह् ते बाकी भर्थी शर्थी दिक्खनें आस्तै मेन साढ़ा जेह्ड़े मतलव मेन मोटिव साढ़ा इयै मेन इक्कै मुध्दा ऐ उत्थें जाने दा कि असैं रनिंग करनी प्रैक्टिस करनी ऐ अपने आप गी इस योग्य बनाना कि अस जेह्ड़ी साढ़ी भर्थी ऐ फौज दी भर्थियै च जिन्नी रनिंग साह्नू दस्सी दी होंदी इन्नी अस करी सकचै इक टाईम पिर्ड़ दै अन्दर मतलव जिन्ना उनैं साह्नू समां दित्ते दा होंदा उस समें दे अन्दर अस कवर करी पाच्चै ते ओह्दै आस्तै मैह्नत करनें होनें अस रनिंग ते मिगी रनिंग दी इक चीज़ बड़ी स्हेई लगदी रनिंग करनैं कन्नै इंसान फिट्ट होंदा फिजीकली जेह्ड़ा बंदा बर्जिश करदा ओह् फिट होंदा बर्जिश करनै नै बंदे दा दमाग बी फिट्ट रौंह्दा ते होर अज कल दिक्खेआ जा अज कल लोग बमार बमार ग्रस्त ऐ लोग अज्ज कल बड़े जा दा घरा च रौंह्दे कम्म कक्ख नी करदे उनें कुसें गी गैस कुसें गी जूरियां बड़ा बड़ी बड़ी बमारियां शूगर एह् सब बमारियां जेह्ड़ा अज कल अस खन्ने होनें फास्ट फूड़ बड़ा खन्ने होने फास्ट फूड़ ते फास्ट फूड़ अस जेह्ड़ी चीजां दकानें परा दा लैन्ने होनें पैकड़ चीजां होंदियां सब एह् कैमिकली मिक्सड़ होंदियां एह् एह्दे च बड़े हिसाब दे तरल पदार्थ होंदे बड़ेहिसाव दे होर मतलव धातू मिकसड होंदे साह्नू प्योर फाम च शुध्द फाम च कक्ख नी थ्होंदा अगर अस आक्खा ने असें इक तेल दी बोटल लैनी लीटर दी कदैं तुस घरा दा तेल दिक्खेआ ते दकानां दा तेल दिक्खेआ तेला दजा रंग गो तोआनू दस्सी ओड़दा की इस तेल दी कवालटी इस तेल दी गुनबत्ता किन्नी ऐ किन्ने गुन ऐं इस तेल च ते किन्ने घट्ट ऐ साह्नू किन्ने घट्ट च पादी एह् चीज़ठीक ऐ अस बाकी कोई चीज़ लै ने जियां अस दिक्खेआ जा तां अस केह् लैन्ने होने बड़ी चीजां अस अपने खाने पीने आस्तै बड़ी चीजां यूस करनें होनें अस जियां में थोआनू गल्ल सनां तां रड़ी मेड़ चीजां रड़ी मेड़ आटा केह् पता केह्दा होंदा ओह् ठीक ऐ ना कोई पता नी साह्नू यूस अम्ब यूस थोआनू लगदा कि अमेबा दा यूस होंदा ओह् रिज़नल होंदा जां प्योर होंदा होग नेंई सोह्डा होंदा जेह्ड़ा सोह्डा पीने ठंडा केह् पता केह्दा केह्दा बने दा होंदा सब चीजां साढ़े शरीर गी बमारियां दिंदियां न कक्ख नी दिंदियां ते सइस चीज़ कोला बचने आस्तै इक्कै ऐक्स्रसाईज़ बर्जिश गै इक सोरस ऐ तां मिगी रनिंग बड़ी स्हेई लगदी की इक ते इज़ी इज़ी ते खैर नेंई ऐ इक रोटीन च सवेरै उट्ठियै इंसान रोज़ करी सकदा साह्नू इज़ी सकदी ऐ अस रोज़ करनें होनें इंसान कोई चीज़ करा दा बीह् पच्ची दिन दा महीने दा दो महीने दा उसी एह् चीज़ आसान लगी पौंदा लग्गना क्योंकि ओह्दी जिन्दगी च ओह् चीज़ फिट्ट बैठी जंदी ऐ रोटीन आह्ला लेक्खा जियां अस सवेरै उट्ठियै रोज़ रुट्टी पानी दा सिस्टम दिखदा अपना अपना न्हानें धोनें दा सिस्टम दिखदा फ्रैश होईयै मन्दर जंदा जां जो बी सिस्टम करदा उस हिसाबा च रनिंग बी क्योंकि इक रनिंग बी रोटीन बनाई लैंदा अपने कन्नै बस तां मिगी रनिंग बड़ी स्हेई लगदी ते होर बी जगा अज कल मुड़े अज कला दे ञ्यानें दिखमां तुस ञ्यानें अज कल सब रड़ी मेड़ खंदे उंदे च इन्नी जान नी होंदी पैह्लैं लोग किन्ने जोर आह्ले होंदे हे साढ़ा बाबे दादा ते लब कुश घरा दा खाना तेल दाल चौल फुल्के आटा जो कुश होंदा सब कुश घरा दा खाना होर ते होर मसाले हल्दियां बी घर बनांदे रेह् ठीक ऐ ना ते एह् चीजां हियां पैह्लैं सब किश प्योर हा अज कल नेंई ऐ ते पैह्लैं लोकें दियां उमरां बी बड़ी बड़ियां होंदियां हा अज कल पजां पजां चाली चाली साल दी उमरा च लोग टैकै कन्नै मरी जंदे ठीक ऐ ना ते इयै चीज़ आक्खनां चाह्नां कि रनिंग करो रनिंग इक बड़ी बाकी लोग जिन्न जवाईन करदे ओह् चीज पैसा बी खंदी टाईम बी खंदी ऐसी गल्ल नी ऐ ते रनिंग एह् ऐ कि पैसे थोआड़े बची जंदे बाकी टाईम इन्ना हारा टाईम बंदा कड्डी गै सकदा अगर इसान जिन्दगी जिया दा ते अगर फिट्ट रौह्नै आस्तै टाईम नी कड्डी पा ते ओह् इंसान केह् जिन्दगी जिया दा ठीक ऐ ना पैसा केह् करना जे तुस फिट्ट गै नी हो स्वस्थ गै नी ओ आखदे ना तंदरुस्त होना जरूरी ऐ पैसा बंदा कमाई लैंदा ठीक ऐ ते सिंपल गल्ल ऐ ते तुस जिन्ना होई सकदा अपने कोला मतलव फिजीकली फिट्ट रौह्नें दी कोशिश करा करो रनिंग शनिंग ऐक्स्रसाईज़ बड़ी ऐक्स्रसाईज़ होंदी तुस रनिंग करन जाई सकने घर तुस रस्सा टप्पना ठीक ऐ फिर डंड बैठक बड़ी चीजां होंदियां घर गै अगर तुस करो उस चीज़ गी तां बी तुस फिट्ट रौह्ने मतलव पसीना बगाना इक बड़ी स्हेई चीज़ ऐ पसीना जिन्ना पसीना बगागे इन्ना थोआढ़े शरीर गी फायदा होग बाकी होर लोग जियां ध्याह्ड़ी दार लोग होंदे बजैरी एह् बी इक फिजीकली ऐक्स्रसाईज़ च गै आंदी ध्याह्ड़ी दीर लोग सारी ध्याह्ड़ी ध्याह्ड़ी लांदे भाईये इद्दर आंदे जेह्ड़े कम्म करदे बचैरे ओह् बी फिट्ट होंदे खंदे बनांदे सेई जंदे घर चलो एह् चीज़ तो रब्ब नै बचाए दा साढ़े घर आह्ले नेंई करन दिंदे ओह् चीज़ ते फिजिकली फिट्ट रौह्ने आस्तै सैह्नू ऐक्स्रसाईज़ करनी चाही दी बर्जिश करनी चाही दी रनिंग करनी चाही दी रनिंग तां में रनिंग गी बड़ा जादा प्रैफर करना होनां कि साढ़े अपने पंदरां बीह् मुड़े अस प्रैक्टिस करनें होनें डेल्ली बाकी रब्ब हत्थ गल्ल ऐ जेह्का नौकर होया होया जेह्ड़ा नेंई होया कुश ते करगे गे सेही बीकी जै श्री राम